मेरे क्षेत्र मनोरंजन गतिविधियों की बात करूँ तो सबसे प्रमुख है वीकेंड पर यानी सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार या रविवार जब छुट्टी होती है ऑफिस की तब अपने दोस्तों के साथ किसी सिनेमा हॉल में एक बढ़िया मूवी देखना और तीन घंटे की उस मूवी का आनंद लेके जब हम बाहर आते है तो मन बड़ा खुश हो जाता है इसके अलावा अजमेर रोड पे जयपुर में वॉटर किंडम के नाम से पिंक पल वॉटर किंडम के नाम से वो जाना जाता है जहाँ पर हम छुट्टियों का आनंद लेते हैं इसके अलावा न्युटा डैम्प पर हम पिकनिक बनाने जाते है वो भी हमारे क्षेत्र में एक मनोरंजन गतिविधि का एक प्रमुख स्थल है और सबसे बढ़िया लगता है कि अपने मोहल्ले में संडे के दिन जब सब बच्चों की छुट्टी होती है तब क्रिकेट खेला जाए क्रिकेट खेला जाए और क्रिकेट में इतना आनंद आता है की बच्चों के साथ बच्चे बन जाते है तो सबसे बढ़िया मनोरंजन गतिविधि है बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना फिर तो इसके अलावा किसी साइंस पार्क में चले गए किसी मंदिर में घूमने चले गए या किसी पिकनीक स्पॉट पर घूमने चले गए तो जयपुर में हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं जहाँ पर हम एन्जॉय कर सकते हैं